ہاں ہمارے پاس تو ابھی کوئی کاروبار نہیں ہے اکثر آدمی اگر کاروبار کرنا چاہتے ہے یا بزنس کرنا چاہتے ہے تو اکثر آدمی بینک سے لون لیتے ہیں آدمی بینک سے لون لے کر اسے اچھائی اچھا سے اچھا کاروبار کو بڑھا بڑھانے کی کوسس کرتے ہیں اور اسے صحیح سمے پر چکانے کی بھی کوشش کرتے ہیں بینک بینک جو اکثر انسان کو لون دینے میں یا کوئی بھی کام کرنے میں مدد کرتی ہے انسان اکثر کاروبار میں ہی نہیں او اور بھی کوئی کام میں بھی آدمی بینک لون لینا لیتے لینا پسند کرتے ہیں اور بینک والے بھی بینک لون اسے دے دیتے ہیں لون لون لینے میں کوئی بھی انسان کو اگر کوئی ٹیم پر اگر روپیہ نہیں چکاتے ہیں تو اس پہ کاروائی کی جاتی ہے اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اسے سخت سے سخت سزا دیتے ہیں اور اگر کوئی انسان روپیہ لے کر کہیں بھاگے تو اس کو بھی لیسٹ کی کوشش کرتے ہیں بینک سے روپیہ چرانا لیکن آسان نہیں ہے اگر زیادہ سے زیادہ بینک سے اکثر آدمی کو روپیہ لینے کی کوشش اور اس کو صحیح سمے پہ بھی بھی چکانا چاہیے اگر آدمی کوئی بھی کاروبار شروع کڑتا ہے تو اس کو اچھا سے اچھا اور ایمانداڑی سے کام کرنا چاہیے اور اس کومحنت سے اور لگن سے کام کرنا چاہیے کاروبار آدمی کو ترکی دے جاتا ہے بزنس ہی ایک ایسی کاروبار ہے جو آدمی کو بہت اونچا مقام پر لے جا سکتا ہے جس میں انسان کی کوئی کمائی فکس نہیں ہوتی ہے اور اس میں کبھی زیادہ اور کبھی کم بھی ہوتا ہے لیکن انسان کو نقصان سے اکثر بچ کر رہنا چاہیے آدمی کو ایسے کاروبار کرنا چاہیے جس میں نقصان کم ہو اور فائدہ زیادہ ہو کاروبار کرنے میں آدمی کو کوئی بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا روپیہ اس میں پھنسانے کے بعد اگر نہیں بچت ہوا تو کیا ہوگا انسان اکثر کاروبار میں ہی کاروبار کرنے کے لیے بینک تو اکثر لون دیتی ہے لیکن لون بھی صحیح سمے پہ انسان کو چکانا چاہیے لون صحیح سمے پہ نہیں چکانے سے بینک والے بیاج بھی لیتے ہیں بیاج تو بیاج جور کر لیتے ہیں اسی وجہ سے کوئی بھی اگر کاروبار میں اکثر انسان اگر کوئی لون لیتا ہے تو اس کو صحیح سمے پر چکا دینا چاہیے نہیں تو اس سے بیاج بنتے رہتا ہے